हँ हँ बोलियै हँ हँ से तऽ होइ छै पाबनि अच्छे अच्छे कातिक पाबनि मनायल जाइ छै दीपाबली मनायल जाइ छै बढ़िएँ बढ़िएँ होइ छै कातिक पाबनिमे ओ अथी खरना होइ छै नारियल सेब संतरा ई सब लेल जा हइ केतारी ई सब लै कऽ पूजा पाठ आर सब होइ छै बढ़िएँ भगबानके साँझमे जाइ हइ भोरे सँ जाइ छै

हँ हँ एहिजा होइ छै ई सब दिन बेगुसराय जिलामे तीज होइ छै भरि दिना सहए छै राइतो कऽ सहै छै तब भोरे ई सब बढ़िएँ होइ छै ई सब पूजा पाठ करथनि बढ़िएँ होतै ने हँ करै छै पूजा पाठ तब जाकऽ होइ छै कि कमी होइ छै बढ़िएँ होइ छै हँ हँ दुर्गा पूजा होइ छै बढ़िएँ नओ दिन नबरात्रि होइ छै तकर बाद दू हँ सब मेलामे बालबच्चा कऽ लऽ कऽ लोग देखे जाइ छै ई सब बढ़िएँ होइ छै मेलो ओ बोलिए नहि अयलखुनि तऽ बढ़िएँ बात छै सब मेला होइ छै बढ़िएँ बुझलियै बढ़िएँ होइ छै मेला ठीक छनि रखियनि हँ तीज होइ छै मेला होइ छै काली पूजा होइ छै दुर्गा पूजा होइ छै ई सब होइ छै ठीक छो ठीक छनि रक्खै छियैनि ठीक छै तऽ